जोंनि ओनसोलाव गोबां स्कुल दङ प्रायभेत दं इउनिभारसिटि दं आरो सि आइ टि दं हायार दं आरो गभ कलेज दं आरो आर'नाइ दं गार्ल्स दं आरो प्रायभेत गोबां स्कुल दङ आरो इंलिस मिडियाम दं आरो एल पि स्कुल दं